हँ बोलिये

की काम हइ हँ तऽ आउ यहाँके यहाँके यहाँके यहाँ के लिट्टी चोखा ई सब फेमस अछि कथि कथि खायके बा अहाँकेँ हँ तऽ आइये घुमाबैत छी अहाँकेँ यहाँ पर जानकी मन्दिर हनुमान मन्दिर जहाँ घुमब वहाँ पर घुमा देब हँ हँ चलु लगेमे अछि बगलेमे सब व्यवस्था रखैत छी हम अहाँकेँ हँ एमहर सब व्यवस्था रहैत छै इसलिए अहाँकेँ जे खायके मन है सब व्यवस्था रहैत छै सब छलै हँ ओतबे भी बढ़िआँ रहैत छै ई लिट्टी चोखा भी रहैत छै ई फिर ओ जे

हँ आउ ने हम हनुमान मन्दिर सामने छी आउ ने रूट ई जायब ने इधर से तऽ अहाँ कहाँ छी पहिले

हँ महावीर मन्दिर बोललहुँ ने तऽ ओ गाड़ी ओ ऑटो पकड़िके आइये उसको बोललियै हूँ

जे महावीर मन्दिर जाइके बा

हँ हम ओतै छी आउ अहाँ ठीक है आबथिन हम घुमायब आइ हँ एहिमे पार्को हइ आबथिन ने इधर एगो पार्क हइ इधर घुमै बला जगह भी हइ मन्दिर हइ पुनौरा मन्दिर भी हइ जानकी जीकेण जन्मभूमि बला स्थान हँ आउथिन